हलो जी सर होटल में तो मेरे पास बहुत सारे आइटमें हैं आइटम का नाम बोलिए मटन है चिकेन है नान रोटी है और भी वग़ैरह वग़ैरह चिकेन चिल्ली यह सब चिकन चिल्ली सर एक हज़ार की प्लेट होगी आपको कम वाला तो सर नहीं हो पाएगा

ठीक है सर पहली बार आए हैं दुकान पर ठीक है आपकी बात हम समझ रहए हैं लेकिन कुछ विसहेसक्षताएं हैं इसमें जो आप ख़ुद ही देख रहें हैं और देख लीजिए इसके कारण आपको तो प्राइस इतना ही लगेगा बल्कि तो क्वालिटी क्वालिटी का ही हम लोग पैसा लेते हैं वैसे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जी जी जी वह समझ रहे हैं इसीलिए ना हम लोग कोई कंपरमाइज नहीं होगा जो वह खाना में स्वाद में चाहे जो भी हो उसमें एक दम से आप शिकायत का एक भी मौक़ा आपको नहीं दिया जाएगा सर इसीलिए प्राइस तो प्राइस थोड़ा महँगा है जी जी जी जी तो विशेषता है तभी तो बता रहें हैं हम यहाँ तो बड़े बड़े दूर से जैसे कस्टमर सब आते हैं और यहाँ पर खा करके और एक दम पूरा नाम ले करके जाते हैं जो यह आपकी ऐसी क्वालिटी तो हमने कभी देखी ही नहीं जी जी इसीलिए तो इतना प्राइस है इतना कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है लेकिन उसका एक बार स्वाद देख लीजिएगा तो आप भी जैसे वह पैसा तो नहीं देखी है जी जी नहीं होगा तो अब तो इसमें तो अब क्या बताएं आपको हम देख लीजिए अपने हिसाब से देख लीजिए जैसा जो लग रहा है आपको हमने तो आपको सारा आइटम बता दिया है आइटम जो भी आप जी जी तो रेट तो आपको हम पहले हीं बता चुके हैं जो ऐसे जी आपसे आप देख लीजिए आपको जैसा जो जैसा बुझा रहा है अपने हिसाब से देख लीजिए तो जी जी और बोलिए कम कर देते सर प्राइस में तो अब बात ही रहें हैं सिर्फ आपसे लेंगे हम एक हज़ार और बग़ल वाले से हम आठ सौ ले लेंगे यह भी सही नहीं है जी सर ठीक है सर देख लीजिए ठीक ठीक